म्हाका फोटोग्राफी करपाची खूब आवड आसा पूण हांवें कसलें प्रोफॅश्नल ट्रेनींग घेवंक ना हांव म्हज्या फोनांतूच फोटो काडटा म्हाका सैमाची पावसाळ्याची गिमाची धाकटे भुरग्याची जेवणाची फळांची फुलांची असले फोटो काडपाक खूब आवडटा म्हाका अशें दिसता की ते सगळे मुवमंट आसता ते म्हज्या कॅमरानूच हांवें कॅप्चर करचे आनी तांकां पळोवपूच रावचें